हँ नलके पानि हमरा सभकेँ भेंटैत अछि लेकिन अखनो जे हमरासभ कलक पानि हमसभ पीबय छी जे हमरा सन्तुष्टि भेटैत छलऽ कलक पानिसँ आ अखनो हम कल राखने छी हम अखनो कलक पानिसे जतबा हमरा सन्तुष्टि भेटैंत अछि नलक पानि से ओतेक सन्तुष्टि नहि भेंटयए सुविधा यएह होइत छै नलसे जे जतय जतय अहाँसभ जगह तऽ कल नहि गारि सकैत छी लेकिन नल तऽ अहाँ सभ जगह लगै सकैत छी तऽ घरे घर नल पहुँच जाइत छै नलक पानि पिबय छी मुदा जतेक निक चापाकलक पानि लगैत छै तुरत चलाकऽ पीबएमे ओतेक नीक नलक पानि नहि लगैत छै किआतऽ टंकीसँ ओ निकलय छै न तै हम यह कहब जे चापाकलक पानि हमरासभ लेल अखनो सबसँ नीक यऽ नलक पानिके अपेक्षा